मागोआ माबायदि जायो मागोनि ओ दा जाथ्रा मेलाया जोंनि नै दा मागोआ जाग्रोसिगोन बे मागोआ जाहैबाय मागोआव जोङो गुरखि ओ लास्ट माबानि दिन जोबबा गुरखिया जमा जायो गुरखियाफोरा बेलागुर लुयो आरो मागोआव ओमफ्राय मागोनि एख थारिखआवहाय न'खर न'खर माइब्रा जोसानि माइरं जगार लानानै अन गुन्दै जगार लानानै मागो फालिनो थाखाय फिथा देयो बिनिफ्राय गुरखियाफोरा दमासिखालि जमा जानानै गुरखिया जमा जानानै ओ बेलागुर बानायो बे बेलागुरखौ अखानायै मागो दमासि जाखालि बेलागुरखौ सावो आरो बिनिफ्राय बेलागुर खोमसियावनो बेलागुरखौबो दाउमा दाउसा नुनो मोनैयाव खोमसियावनो सिखारनानै दुगैनानै बेलागुरखौ सावनांगौ आरो ओमफाय बेलागुरखौ सावखांनानै दाना न'न'आव फिथा सौराइ देनायखौ फिथाखौ जाफैयो इनिफ्राय फिथाखौ मागिनानै जानोसै आरोमा बिनिफ्राय साहाजों फुङाव फिथा साहा जानोसै बिनि उनाव मागोनि थाखाय माइब्रानि रोसि जौ बिदै संनानै दोनो फुङाव ओ फिथा सौराइ जाखांनायनि उनाव सानजौब्लाथाय जा बोराइ बुरैफोरा मागोनि जौ रोसि लोंनोसै फाजा एवनानै फाजाफोरजो ज'ज' ज'मा ज'मा जौ लोंलाय लायो आरो ओ माइब्रा बिदै जेनोबा माइब्रा बिदैफोरखौ जों जानला मोनला समाव लोंलाबाया ओरैनो मागो दमासियावल' जों बोथोरनि नामै बे मागोखौ फालिनायनि नामै जौ इसे संनानै दोनो बेखौनो लोङो आरो फुं समाव ओरैनो फिथा साहा जाबाय फिथा साहा जाखांनायनि उनाव बिदिनो मागोआव आलासिफोरबो जानो फैलायो आरो जानोबो थाङो सोरबा मागोआव जानो थाखाय दाउ फिना दोनो हांसो फिना दोनो बेफोरखौनो जायो आरो मागोआव ओरैनो बेबायदिनो आलासि जालायनो थांनाय मबावबा नुफेरै जायगाबो नायनो थांनाय बिदिबो बेराइ लायो आरो जों बिब' बिनानाव बिमा बिफा बिबै बिबौ बिदिनो नायहै लायो आरो जों बे उन्दै दा जोङो आङो उन्दैयाव उन्दैयाव मा मागोआव जेनोबा आं उन्दै समाव मोनसे खोथा गोसोआव दं आरो आं जेनोबा जोङो मागोआव बेलागुर सावोनालाय ओ जेनोबा जोंहा आबै दंमोन आबौ दंमोन ओमफाय बे समाव आबैया बुंदोंमोन आरो ओ नै बेलागुर सावनो होननाया मा दाबो सिखारदिया ओरै होनदों आंखौ आबैया ओमफ्राय दानो सावबाय होननायाव आबैया होनदों अ दाउखा सिला नुयैयावनो सावनांगौ बेलागुरखौ दाउखा सिला नुब्लाथाय बादुवा जायोनो ओरै होननानै बुंदों आरो इनिफ्राय जोङो एखदमबारे खाना जानानै जमा उन्दुबाय लोगोफोरजों थाबाय ओमफ्राय सोरांसि सोरांसियाव आबैया फिथा सावनानै जोंखौ फोजानानै बिदि बुंबायनालाय ओ जोङो दुगै हैजोबबाय दैमायाव दुगै हैजोबनानैसो बेलागुरखौ अर लगायबाय बेलागुरखौ जोङो अर लगायनायाव ओरै होननानै सल' खनबाय ओ नारा हानायाव आखाइ हा आखाइ बौनाया नारा बौनाया ओरै होननानै ओ सल' खननानै अरखौ लगायबाय आरो जोङो ओमफ्राय दुगै खांनानै दाना गस्ला गोदान फेन गोदान गस्ला गोदान गाननानै लोगोफोरनियाव ज'ज' बिदिनो फिथा जालायनो थांबाय आरो ओमफ्राय आं बेखौनो गोसोआव दं आरो आबैया बुंदों आंखौ बेलागुर सावनो होननाया माथो दाबो मिनथिदिया दाउखा गाबबाय दाउखा सिखारबाय दाउखा बिरबाय दा नोंसोरो दाउखा नुब्ला बादुवा जागोन र' ओ दाउखा सिखारैयावनो दाउ सिखारैयावनो बेलागुरखौ सावनांगौ ओरै होननानै बुंदोंमोन आरो ओमफाय बिनिखायनो दा ओ गोदोनि बोराइ बुरिफ्रा बुङोमोननालाय दाउखा नुब्ला बादुवा जायो खोमसियावनो सावनांगौ ओरै होननानै ओमफाय जों खोमसियावनो सावोमोन इनिफ्राय सावखांनानैसो फिथा सौराइ जायो जायोमोन बेखौ गोसोआव दङ आरो आं आं बेबायदि आंबो बेलागुर सावबोनो मोनदोंमोन ओमफाय दाबो सावो मागोआव दानि सावनाया खिन्थु गोदोनि बायदिद्राय नंला ओरैनो सानजौब्लासो जानला मोनला सावब्रबला बायो आरो बिलिफांफ्राव मानि लगायो ओरैजाय गोदोनि बायदि नंला आरोमा दानिया ओमफ्राय दानिया माने इसे सोलाय बोबाय गोदोनिया बेलेगमोन दानिया बेलेगमोन दा इसे ओ माबाबो जाबोबाय ना गोदोनिया जाम्बा जाम्बिनिमोननालाय आरो दानिया जाहैबाय ओ गथ' गथाइफोराबो बिमा बिफाफोराबो बारा खस्थ' खालाम बांला बारा खोमसियावबो सिखारला आरो बेबायदि माबाफोरखौबो मावबाय थाया बेदिनो नेम दङ जोंहा ओ मागोआव बेलागुर सावनाय ओरै होननानै बे मागोआव दा जोङो ओरै फालियो आरो जों न'खर न'खराव जेनोबा दाबो फुङावनो खोमसियावनो सिखारनानै माइब्रा माइरंखौ सौराइ एवनानै सबाइ माइरं गाथा नालेंखर लगायनानै खोमसियावनो लगायनानै ओ मोसौनाव सारो आरो मोसौनाव सारो बारियाव सारो न'आव सारो दामाने सौराइफोरखो बारियाव सारब्लाथाय बारि बागाननि फिथाइया ख्रि ख्रि बारायो जाहैबाय फिथाइ थाइनाया बुरजा बुरजा थाइयो मोसौनाव सारब्ला मोसौनि बिथिया बारायो इदि होननानै सारो आरो जों ओमफाय खुमब्रा जायखि जाया मैगं बैसांफोरावबो सारो बेबायदि जेरैबा बे सौराइ सारनाय बेरस्रावनाया जेरै सारस्रावदों बेफोरबायदिनो न'खरनि माबाफोरा जेनोबा बारायो आरो मोसौ मोसा दाउ अमा धोन सम्फथि फिथाइ सामथाइ बारि बागान बेबायदिखौ साननानै सारो आरोमा जोङो दा सौराइ गुन्दै सौराइ गथा एवनानै सौराइ गथा सबाइ गथा नालेंखर सिबिं बिदिनो लगायनानै एवनानै सारनाय आरो ओमफाय बिदि सारखांनानैसो मोसौनो सारखांनानैसो मानसिया ओ दुगैनानै एवना सारखांनानै मानसिफोरनि थाखाय दा इदिनो फिथा सौराइ एवबाय ओमफ्राय मागो दमासिफोराव बे थैनानै थांनाय मानसिफोरनिबो नामै फिथाफोरखो एवग्रोनाय मोनजेननाय फिथाखौ खोलाखै गारहरग्रोलायो बिनिफ्रायसो जोङो फिथाखौ जायो आरोमा माबानो थैनाय मानसिफोरनो मोदाइफोरनो गाहर ग्रोलायनानैसो ओमफ्राय बिसोरनो हराब्लाथाय मा फिथाया जालायानो आरो फिथाया खायलें खुइलें जायो बालख्ला बुइख्ला जायो बिनिखायनो जोङो फिथाया बायख्लाय जिख्ला जानाङा ओरै होननानै फिथाखौ मोनग्रा मोनग्रि जों खोलाखैजाय मोदाइफोरनो गारहरग्रोलायो आरो इनिफ्रायसो जायो फिथा सौराइफोरखौ ओमफ्राय फिथाखौ जोङो फिथा लावदुम देयो फिथा एन्थाब बानायो इनिफ्राय थावनि आसि बानायो ओमफाय सौराइबो एसे थायो सौराइयाव बिदिनो सबाइ गथा होयो सिबिं होयो नालेंखर आरो बुध गोरान इदिनो एवनानै गोथाव बानायनानै जायो आरो जों मागो दानसेया दामाने सौराइ जायो बेनो फिथायाथ' बिदिनो माइब्रानिसो देनायनालाय बारा देख'नोबो हाया दानिया ओरैनो सबथाहसेफोरल' जाजानाय देयो आरो गोदोनिया देयोमोन मा फिथाखौ एखदम दुख्लिफा गाहाम देयोमोन ओ फिथाखौनो लारि लारि बैसागो बायदि बैसागोनि माइरं मागिनाय बायदि मागि लायोमोन ओमफाय दानिया जों बिदि मागिलायनायबो नुला ओरैनो लोगो दिगि गाबागाव आलासि गाबागाव लोगो बिदि हाबलाय लायनानै न'खर न'खर जमा जमा थांलाय फैलाय जालायो आरो जोङो गथ' गथाइ बिदिहाय ओमफ्राय गथ'फोर मबावबाफोर फरायनाय दोनहरदोंब्ला जोङो मागोनि फिथा जानो न'आव लाबोयो आरो बेलागुर सावनो न'आव लाबोयो ओमफाय मागो बायखांब्लाथाय जोङो गथ'फोरखौ दोनहैफिननाय जायो आरो